دوڑنے کو شوق یا پیشے کے طور پر اپنانے کے پیچھے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں اور یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ فطری توانائی اور جسمانی طاقت کا اظہار ہو سکتا ہے جو کہ دوسروں کے لیے یہ ایک متاثر کن شخصیات یا کسی چیلنج کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے دوڑنے کی ترغیب ابتدائی عمر میں کھیلوں یا جسمانی سرگرمیوں میں دلچسپی سے پیدا ہوتی ہے اسکول میں ہونے والی کھیلوں کی سرگرمیاں جیسے کہ ایتھلیٹکس کے مقابلے یا دوڑ کے ایوینٹس شوق کو جنم دیتے ہیں شوق کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوڑنے سے وابستہ کامیابیاں جیسے کہ میڈلز یا تعریفیں بھی اسی کو مزید محنت کرنے اور اس شوق کو پیشے کے طور پر اپنانے کی ترغیب دے سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے دوڑنے کا شوق ایک متاثر کن شخصیت سے بھی آ سکتا ہے کسی مشہور ایتھلیٹ کی کہانی سن کر یا ٹیلی ویژن پر انہیں مقابلے میں کامیاب ہوتے دیکھ کر بھی یہ شوق پیدا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے قوم کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ سے متاثر ہوتا ہے تو وہ بھی اسی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کی بات کریں تو فرض کریں کہ آپ پانچ سال سے دوڑ رہے ہیں یہ عرصہ کافی ہوتا ہے کہ آپ نے دوڑنے میں مہارت حاصل کی ہو اور اپنی جسمانی ذہنی طاقت کو بہتر بنایا ہو شروع میں شاید آپ نے شوقیہ طور پر دوڑنا شروع کیا ہو لیکن وقت کے ساتھ آپ نے اپنی کارکردگی میں بہتری کی اور مختلف مقابلوں میں حصہ لیا پانچ سال کے اس عرصے میں آپ نے مقامی اور قومی سطح کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا شاید آپ نے مختلف ریسز میں میڈلس یا ٹرافیاں جیتی ہوں یا اپنی ذاتی کارکردگی میں مسلسل بہتری لائی ہو مثال کے طور پر آپ نے دس کلو میٹر یا میراتھن دوڑ میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہو یا آپ نے اپنی رفتار اور اسٹیمنا کو بہتر بنا کر اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی ہو دوڑنے میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ جسمانی طاقتیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں آپ کی طاقتور ٹانگیں اور اچھا اسٹیمنا دوڑنے کے لیے بنیادی عناصر ہیں ٹانگوں کے مضبوط پٹھے اور جڑیں آپ کو تیز دوڑنے اور لمبی دوری تک دوڑنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ سانس لینے کی مضبوط تکنیک اور دیر تک خود کو متحرک رکھنے کی صلاحیت بھی آپ کی جسمانی طاقتوں میں شامل ہو سکتی ہے آخر میں ذہنی پختگی اور خود پر اعتماد بھی دوڑنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جب آپ طویل فاصلے تک دوڑتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا آپ کا جسم دوڑنے کا یہ سفر نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی آپ کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کو زندگی کے دیگر میدانوں میں بھی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے